आ हॅलो सांग हय हय हय हय आ लायक बट कसली फ्लावर जाय तुमकां आ लायक आनी अशी कितें ओकेजनाक आ ओके सो कितली लागतली आ ओके सो लायक आमच्या हेतून कशें आसा जाणा इच लोटसाचे प्रायज इज थर्टी फाय रुपीज सो लायक बट ईफ तुमी खूब घेता जाल्यार डिस्कावंट जाता राव आ मातशें सादचें पडटलें एक लायक नायन थावजंड फाय हंड्रेड परेन जातलें हय सॉरी आ ओके ओके हय हय जातलें लायक तुमकां आनी अशें कितें स्पेशल बीन जाय म्हळ्यार असो स्पेसीफीक कलराचो लोटस बीन लोटसांचे ओके ओके सो लायक तुमी ते व्हरपाक येतले काय आमी ते धाडून दिवपाचे

आनी लायक मागीर तुमी पयशे आमकां थोडे इन एडवांस जाय पडटले अरावंड लायक तीन हजार एडवांस दिता

हय हय तुमकां मात डेकोरेशनाक सकाळचे मेळ्यार जाता न्ही आ ओके आ बरें